ओइ नों दिनै दखान होयोमोनदा अ आंनो बेदर नांगौमोनलै कुइन्टेल मोनसे ओइ हाबाया आंहा मोनसे हाबायाव दंमोन मार्सनि बिस थारिखआव बेसां लागोन केजियाव हेल' हेल' है नेट गैया बेना हेल' आंनो गंब्रै नांगौमोन बिस थारिखआव हरनो हागोन ना हाया नों बेदरखौ

दे दे दे ओमफ्राय बेसां लागोन नों केजि केजिआव हेल' बेसां लागोन दे जि जि जिकुनु आंनो जिखि दाम लाया मार्सनि बिस थारिखआव आंनो बेदरखौ कुइन्टेल मोनसे नों हरब्लानो जाबाय आं फैसाखौ दा लाबोखालि होनगासे होना फैगोन औ देह देह होमब्ला उनाव एसे नांबावगौब्ला लांथनोसै एसे हागोन दा अ दे दे दे ओमफ्राय बोरमायालाय मा दाम केजियाव सयस' अ बेखोबो त्रिस केजिसो नांगोन सयस' एसे एसेयावनो लादो बोरमाखौ फाइखारियाव फास्स'बा जाया होमब्ला फास्स'आव लादो त्रिस केजिसो बोरमाखौबो ब्रयलारखौबो बिस केजि हरदो ओमफ्राय बाद बाखि फैसाया जेबो नङा आं बेदर लायब्ला हरजोबसिगोन नोंनो बेसेबां लायो

देह देह ओमफ्रायथ' नोंबो फैनांगोनलै हाबायाव खिन्थु हाबायाव फै